हॅलो गोल्डन फिश रेस्टोरंट माशें लागला न्ही फोन हांव अजिंक्य नायक पेडे लोलयें साकून उलयता तुमच्या रेस्टेरंटांत खाशेले खंयचे पदार्थ मेळटात म्हाका तुमच्या रेस्टोरंटात जेवणाची ऑर्डर दिवपाक जाय हांवेन म्हाज्या वाडदिवसा निमतान म्हाज्या पंचवीस इश्टांक खातीर पार्टी दवरला सगळ्यांनीं म्हाका तुमचें रेस्टोरंटा विशीं सांगलें म्हण हांवेन फोन केला तर तुमी सगळेंच चाळीस लोकां खातीर ऑर्डर घेयात म्हाका पदार्थाची गुणवत्ता बरी जाय तर तुमी ऑर्डर घेयात चिकन स्किक्स्टी फाय चिकन कोल्हापूरी गोबी मंच्युरीयन पनीर मसाला बटर नान फिंगर चिप्स चिकन क्रेक्स चिकन तंदूरी चिकन क्रिस्पी इस्वण बांगडे तारले आनी चणाक फ्राय तुमचे कडेन आयस्क्रीम खंयच्या कंपनीचो आसा आं अमूल जाल्यार बरें जालें म्हाका वनिला फ्लेवर आयस्क्रीम ऑर्डरी वांगडा धाडात हें जेवण म्हाका वीस ऑक्टोबराक रातचें णव वरांचेर जाय वांगडाक थंड पेय लिमका आनी माजाच्यो पन्नास बोटल्यो धाडून दियात बिल कितलें जालें हें तुमी ह्या मोबायल नंबराच्या व्हाॅट्सपाचेर धाडात इतलें सगलें पदार्थाची हांवे तुमकां ऑर्डर दिला डिस्कावन्ट दितलो तर बरें जातलें